सोनभद्र ज़िले में ऐसे बहुत सारे मुख्य उद्योग एवं व्यवसाय है जिनकी सहायता से लोग अपना जीवन का पालन पोषण करते रहते हैं सोनभद्र ज़िले में मुख्य उद्योग देखा जाए तो यहाँ के कोयले खदान हैं जो की यहाँ की अर्थव्यवस्था को काफ़ी अच्छी तरीके से संभाले हुए हैं यहाँ पर कोयले खदान होने की वजह से एवं अन्य सभी चीज़ें होने की व वजह से यहाँ के लोगों का व्यवसाय भी काफ़ी अच्छा चलता है हमारे यहाँ कोयले की खदान होने की वजह से बाहर के बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी वजह से लोग यहाँ पर अपना छोटा मोटा दुकान खोल कर भी अच्छे ख़ासा मुनाफ़ा कमा लेते हैं हाल ही में देखा जाए तो हाल के कुछ ही सालों में यह उद्योग काफ़ी अच्छी और विकसित गति से तेज़ बढ़ रहा है जो की सोनभद्र ज़िले की अर्थव्यवस्था को काफ़ी अच्छा आगे बढ़ा रहा है अगर से चुनौतियां देखी जाएँ तो यहाँ पर लोगों के लिए उद्योग करने के लिए एवं व्यवसाय करने के लिए कुछ चुनौतियां है जैसे यहाँ पर अच्छे जगह न होना अच्छी सुविधाएं ना होना जिसके कारण यहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है